ہیلو آپ بی ایس ایس این کملا مارکیٹ سے بات کر رہے ہیں بجلی دفتر ہاں وہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ ہمارا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے تو اس لوڈ کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمیں بجلی کے اس لوٹ کو کم کرنے کے لیے ہم گھر میں ہر چیز فائیو اسٹار کی لگوانی پڑے گی تو کیا حال ہے ایل ای ڈی یہ بھی فائیو اسٹار کا لینی پڑے گا اور پنکھے لائٹ اس طرح کی سب چیزیں فائیو اسٹار میں لینی پڑیں گی تو کیا اس سے ہمارا بجلی کا بل کم آے گا ٹھیک ہے مطلب فائیو اسٹار کے لیں گے فائیو اسٹار کی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو بجلی کا بل کم آئے گا ٹھیک ہے ٹھینک یو